ہیلو ہاں جی آپ اے کے ٹریول سے بول رہے ہیں آپ کا نام سر راہل اچھا راہل میں ورتی بول ہی ہوں تو میں نے آپ کے یہ ٹورز اینڈ ٹریولز سے ایک ٹیکسی بک کی تھی ہاں بکنگ آئی ڈی آپ نوٹ کر لیجیے اے ایف ون فور سیون تو میرے کو ایئر پورٹ جانا تھا میری نو بجے کی فلائٹ ہے تو آپ کا جو آپ نے جو میرے کو یہ بکنگ میں جو ڈرائیور کا نمبر اور نام دیا ہے یہ ڈرائیور آپ کا فون نہیں اٹھا رہا ہے ہاں جی اور میری فلائٹ ہے تو اب آپ بتائیے میں کیا کروں آپ نے مجھ سے ایڈوانس میں پیمنٹ بھی لی تھی اینڈ اب فلائٹ ہے نا آپ یہ سوچیے کہ میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا آپ مجھے دوسری دے رہے ہیں ٹیکسی بھیج رہے ہیں یا پھر میں کینسل کروں اور مجھے ریفنڈ چاہیے اچھا آپ مجھے ہاں ایڈریس وہی ہے نوئڈا سکسٹی ون ہاں جی ہاں جی وہی والا ایڈریس ہے ٹھیک ہے آپ مجھے جلدی بھیجیے بھیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایئر پورٹ کے لیے کتنا ٹریفک رہتا ہے میں پھنس جاؤں گی تو پھر میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی تو وہ ریسپونڈ ہی نہیں کر رہا یا تو آپ کا فون اٹھا لے تو آپ مجھے بتا دیجیے آپ مجھے کسی ہاں آپ میرے لیے کوئی اور بکنگ کریے اور فٹافٹ سے بھیجیے تاکہ میں آگے جا سکوں اینڈ اگر نہیں ہوتا ہے تو پلیز یہ بھی بتائیےگا اینڈ ریفنڈ مائی منی ہاں جی

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پھر آپ اسی نمبر پہ مجھے کال کر دیجیے ٹھیک ہے تھینک یو